हांव जेन्ना चिकन शागोती करतालें तेन्ना हांवें ताका जें सामन लागता तें हाडलें आनी चिकन शागोती केली देखीक चिकन करताना आमकां चिकन हळद पावडर मिर्ची पावडर कोतंबीर आलें लसूण मॅगी क्युब्स मसालो घालून चिकन करचें पडटा तशेंच सगळ्यांत महत्वाचें म्हळ्यार नाल्लाची सोय जाय पडटा जी वाटूं घालता आनी तें केलें उपरांत हांवें तातूंत मीट आनी मसालो कमी पडलो आनी ताका लागून त्या चिकनाक चड बरी रूच येवं ना वा तें बरें जावं ना आनी ताका लागून थंय म्हाका म्हाजो एक नकारात्मक अनुभव म्हाका मेळो